साड्डे पड़ोसी ते बड़े मकान न जेह्की घर रौह्न ताईं सानूं सुविधाएं दिंदे न ते पड़ोसी घर रौह्न ताईं सानूं अच्छा व्यवहार रक्खना पौंदा अपना ताईं जाइयै सानूं कोई अपने घर रौह्न दी सुविधा दिंदा ऐ ते बड़े ज्यादा अपना मकान नेईं होऐ तां बड़ी ज्यादा सुविधां जेह्डियां न ओह् आंदियां न मालक मकान सानूं अपना घर दिंदे रौह्न ते उं'दे कन्नै बी असें अच्छा व्यवहार बनाए रक्खना चाहिदा ऐ जिंदे कोला जियां ओह्दे घर ताईं बने दे न